इ'यां ते साढ़े ग्रांऽ च कोई पानिये दी कोई कमी औंदी गै निं ऐ पर केईं बारी केह् होंदा की जे बरखां बुरखां घट्ट होंदियां न ते घट्ट होंदियां ते पानी दी कमी आई जंदी ऐ जि'यां जि'यां अग्गें सोहा गर्मियां आवै करदियां न ते गर्मी च पानी बरखा पिच्छें स्यालै च बरखां नेईं होन ते गर्मी च पानी दी कमी आई जंदी ऐ ते अ'सें गी केईं चाल्ली दियां म मुश्कलां औंदियां न ते पानी ते कोई दूरां दूरां आह्नना पौंदा ऐ असें केईं चाल्ली दियां मुश्कलां औंदियां न ते असें पानी दूरां दूरां आह्नना पौंदा ऐ जिसलै दूरा पानी आह्न्ना पौंदा ऐ ते असें गी बड़ा टाइम टाइम लगदा ऐ ते फ्ही असें ओह्दे आस्तै असें केईं कैह्ले दे असें पानी बचाने भी असें में अपने ग गौरमैंट ने केईं चाल्ली दी स्कीमां लाइयां फ्ही साढ़े घरै च नलके लगी गे नलके लग्गी गे फ्ही असें नलके दा पानी अपने ड्रमें च भरी लैंदे ते उसी अस बाद च यू यूज करदे जि'यां पानी दी कमी होंदी ते उसी अस उसी अस अपने कम्मै च इस्तेमाल च लांदे न ते फ्ही इ'यां दस्सां तुसें गी में एं तां शार्टेज पानी दी कमी कमी आस्तै अस अ'सें केईं कदम ठुआए ते अपने घरें च इक निक्के निक्के गत्त कड्डियै उं'दे च पानी रोकने रोकने दा सोचेआ निक्के निक्के गत्त कड्डियै जि'यां साढ़े कोठे कोठे उप्परा पानी कोठे उप्परा पानी किट्ठा करियै उसी अस बाद च अपने इस्तेमाल च लाई सकचै अस बाद च उसी अपने इस्तेमाल च लाई सकचै अस इ'यां ते पानी कोई इस्तेमाल इस्तेमाल करने आस्तै उसी अस अपने कोठे उप्परा किट्ठा करने न ते इ'यां इस्तेमाल करने आस्तै बड़ा गै शैल पानी होंदा ऐ ओह्दे च आक्खेआ में साईंस दे जमाने च दिक्खेआ की जे जेह्ड़ा बरखा दा पानी होंदा ऐ ओह् सारें शा साफ पानी होंदा ऐ अस उसी अगर पीने आस्तै बी यूज करी सकदे न इ'यां ते इ'यां ते अज्जै दे अज्जै दे सांस साईंस अपने तरक्की करी चुकी दी ऐ बड्डे बड्डे फिल्टर आए दे न पर अस उसी अस उसी अपने कपड़े धोने दे बी कम्म लाई सकदे न ते निक्के निक्के जिसलै घर गार्डन लाए दे न ते उं'दे च बी अस पानी देई सकने न जै मां डोगरी